میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کرکٹ ایک گیند اور بلے کی کھیل ہے جسے دو ٹیموں کے گیارہ کھلاڑیوں کے درمیان ایک میدان پر کھیلا جاتا ہے کھیل کا مقصد گیند کو میدان کے دوسرے سرے پر بلے سے مار کر اور پھر دوڑ کر دوڑ نے کے ذریعے دونوں ٹیموں کے درمیان رنز بنانا ہے گیند کو پھینکنے والی ٹیم کو بالنگ ٹیم کہا جاتا ہے اور گیند کو مارنے والی ٹیم کو بیٹنگ ٹیم کہا جاتا ہے کھیل کو ایک میدان پر کھیلا جاتا ہے جو بیس میٹر لمبا اور نو میٹر چوڑا ہوتا ہے میدان کے دونوں سروں پر تیئیس میٹر اونچا ٹیوب ہوتا ہے جسے وکٹ کہا جاتا ہے وکٹ تین اسٹمپ سے بنا ہوتا ہے جو زمین میں کھودے جاتے ہیں اور دو بیل اسٹمپ کے اوپر رکھی جاتی ہیں بالنگ ٹیم کا کھلاڑی وکٹ سے ساٹھ میٹر دور کھڑا ہوتا ہے اور گیند کو وکٹ کے سامنے کے کھلاڑی کی طرف پھینکتا ہے بیٹنگ ٹیم کا کھلاڑی بلے سے گیند کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دوڑنے کے لیے میدان کے دوسرے سرے کی طرف جاتا ہے اگر بیٹنگ ٹیم کا کھلاڑی گیند کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ میدان کے دوسرے سرے کی طرف دوڑنے کی کوشش کرسکتا ہے اگر بیٹنگ ٹیم کا کھلاڑی گیند کو مارنے میں ناکام ہو جاتا ہے یا اگر وہ وکٹ سے پہلے پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے کھیل کا مقصد دوڑوں کی زیادہ تعداد بنانا ہے اور دوسری ٹیم کے مقابلے میں زیادہ رنز بنانا ہیں کھیل ختم ہونے پر سب سے زیادہ رنز بنانے والی ٹیم جیت جاتی ہے کرکٹ کے حکمت عملی گیند کو مارنے پھینکنے اور فیلڈنگ کرنے کے صحیح جگہ پر رکھنے کے بارے میں ہے بالنگ ٹیم گیند کو ایسے طریقے سے پھینکنے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹنگ ٹیم کا کھلاڑی اسے نہ مار سکے یا اگر وہ اسے مارتے ہیں تو اسے میدان کے دوسرے سرے تک نہ پہنچائیں بیٹنگ ٹیم گیند کو ایسے طریقے سے مارنے کو کوشش کرتی ہے کہ وہ اسے میدان کے دوسرے سرے تک پہنچا سکے اور رنز بنا سکے فیلڈنگ ٹیم بیٹنگ ٹیم کے کھلاڑیوں کو گیند کو مارنے اور دوڑنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے کرکٹ ایک مشکل اور چیلنجنگ گیم ہے جو بہت مقبول ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے ہر عمر کے لوگ کھیل سکتے ہیں